तेशें कोन्न सिंगिंग प्रोग्राम्स म्हुगे जायते आहाय लायक इंडियास इंडियन आयडल मागीर इंडियास गॉट टेलंट मागीर अमेरिकास गॉट टेलंट सो केदोना हें प्रोग्राम्स आयकोता लायक म्हाका एक एशें कोन्न इंस्प्रिरेशन अशें मेट्टा लायक आनी साँग म्हुणपा आनी केदो ती साँग म्हुणटाय तेदोना लायक तेंगे ताळो लायक कितू बरो आसा तो म्हाका दिसोता ओके म्हाकाय तेशें कोन्न सिंगिंग करपा जाय आनी मागीर मागीर हांवूं ट्राय कोरता लायक एशें कोन्न आतां जायती एप्स येयल्याय न्हू ती लायक केरीओके तेज्यान तुगे सिंगिंगा तेशें कोन्न रेट कोरपा जाता हाये एक पाटी तेशें कोन्न केल्लें सो तेजे सान लायक तुका एक एशे कोन्न तुका रेटींग एशें कोन्न मेयटा सो तेजीसोन तुका एशे कोन्न कोयटा लायक ओके तूं कितूं एशें बोरें म्हुणटाय तें सिंगींग साँग्स सो या आनी लायक तें प्रोग्राम्सा तुगे टायमपासूय जाता आनी एशें कोन्न आनी तुका दुस नीव नीव साँग्सां हेयी मेयटा लायक हीं साँग्सां आतां येयलाय म्होण सो लायक तुका तेजें वेल्यान अपडेटू मेयटा ओके लायक हीं हीं साँग्स आहाय आनी आनी एक सायडी तुगे एनटंटेनमेंटू जाता सो लायक एक तिरसे दोन निशाने सो या इतलें